भारत हो शेतीप्रधान देश आसा जंयचे सत्तर टक्के लोक हे शेतीखा शेतीचेर अवलंबून आसतात आनी ह्या शेतकऱ्यांक अन्नदाता अशेंय बी म्हणटात पूण अन्नदात्याचेर एकूण हवामान फावर करत अशें ना ह्या दिसांनी हालींच्या वर्सांनी जर पळयशी जर अतिवृश्टी आनी दुश्काळ किंवां पावसूच पडप ना अशें चडशें घडटा आनी एकूणच शेतकऱ्याचे भोंव भोंवन भोंवमोल अशें लुकसाण जाता तो रिणाक पडटा काय शेतकरी महाराष्ट कर्नाटक ह्या भागांतले तेलंगना सायडीचे आत्महत्याय करता कारण उबे पीक जर नश्ट जायत तर कर्ज काडून आमी जे शेतां करतात तें फारीक करप कशें असो व्हड प्रश्न तेंचे मुखार येता आनी आपल्या जिवाचे बरे वायट करून घेतात तेन्ना एकूणच हो शेती हो आतबट्याचो वेव्हार जाल्लो आसा जो कसोच फायद्यांत येणे शक्य ना तरी पूण सरकार मिनीमम सपोर्ट प्रायज आधारभूत किंमत किंवां अन्य सपोर्ट प्रायज दिवंक आमकां शेतकऱ्यांक जाय तो मोलाचो हातभार लायताता पूण वो हातभार लायिल्लो आसता तो एकदम कमी पडटा किंवां तो पावना त्यामुळे आताची नवीन पिडी ही शेती सोडून अन्य वेवसाया कडेन वळपाक लागिल्ली आसा चडशे लोक शहरा कडेन धाव घेतात आनी नोकरी वेवसाय करून आपले जिणें जियेतात एकुणूच आता शेती वेवसाय हो कमी जायत गेल्लो आसा तरी पूण आमच्या सारके काय लोक जिद्दिन शेती करतात आनी एकुणूच ह्या वेव वेवसायांत पाय रोंवन म्हणटात तशें उबे आसात ह्या हवामानाचेर आमचे कसलेंच नियंत्रण ना किंवां आमी कांयच करपाक शकना आलीया भोगासी असावे सादर अशें म्हणून आमी ह्या एकूण परिस्थितीक सामोरे वता समजा एक पीक नश्ट जाले किंवां भात शेतीची जर अतिवृश्टी जावन नश्ट जाले तर त्या जाग्यार आमी अन्न पिकायक घेतात जशी मिरसांग आसत भेंडे आसत झेंडूची फुलां गोंड म्हणटात ताका तें आसत अशें घेवून आमी कशेंय तरी करून आमचो उदहनिर्वाहाचो वेवसाय आमी फुडें व्हरतात तरी पूण एकूणच जर परिस्थीती पळयत ह्या शे आताच्या शेतकऱ्यांनी ह्या हवामाना फुडें हात टेकिल्ले आसात अशें म्हाका दिसता पूण शेतकरी हो भियेना तेका आनीकय कश्ट करपाची तयारी आसता आनी तो करताय बी पूण काय पावट तेच्या नशीबांत कांयच मेळना तो अपयशी जाता तरी अशें दिसता की एकुणूच आमचे हवामानाचेर चड निर्भर रावनासतना अन्य पिकांनी किंवां अन्य कमी उदक खाव वापरपी पिकांनी आमी लागवड करून तेचे पीक घेवपाचे अशेंय म्हाका सुचयले अशें दिसता तशेंच एका पिकार निर्भर जायनासतना फक्त शेती करिनासतना अन्य बागायती जावं केळी नाल्ल आसा सुपारी आसा अश्या पिकांनी आमी शेतकऱ्यांनी आता वचपाक जाय किंवां एक जरी पीक नश्ट जाले तरी दुसरें पीक आमकां हात दितले आनी निदान आमकां जेवपाक कितें तरी थोडो तरी सादनां आमकां किंवां पयसो उपलब्द करून दितले अशें म्हाका दिसता